औ हेल'

औ दे दे ओमफ्राय ओमफ्राय आङो दे थाब थाब माबानानै आंहाबो थाब फोजोब नांगौ ना दाबसेयाव माबाहैनांगौ आंहाबो थाब हाबानो औ दे आंबो बिदिबालाय थाब माबानानै मावखांनानै थाब मावनो हाबानो आंहाबो मोजां आंहाबो दस्रायाव मावनांगौ ना

औ दे आंहाबो दस्रायाव खामानि मावहै नांगौनालाय बेनिखायनो मावखांबानो आंहाबो स्रा आङो दा माबायावनो दङ न'आवनो थाब मावहैनोसै आङो औ दे दे थाब मावनानै आंहाबो दस्रायाव मावनांगौ ना दा जे दिरि जाया औ औ औ औ दे दे होनबालाय मा मा मावहै नांगोन आंलाय

औ दे दे दे आंहाबो दस्रायाव मावहै नांगौनालाय बेनखायनो औ दे दे दे